जोंनि गामिया बेसेबां सोलायबोदों बेफोरबायदि गामिनि मानसिफोरा गामियाव थाया लासेनो टाउनाव थाहैजोब्बाय आरो गारि मथराबो बारा जाबाय आरो मानसिफोरा बेफोर बायदि आबाद मावनानै जानो गोसो गैला टाउन मानि होसोबाय थाहैबाय खालि साख्रि बाख्रिल' नागिरबाय आरो जोंहा लामाफोराबो बिराद मोजां जाबाय सोरबाबा बिलदिं लुबाय सोरबाबा माबा होबाय होनबा जोंनि गामियाव मानसियानो थाला जों जामबा जामबिआल' थानायसै जों दालाय बहा मोननानै जों मोजां मोजां न' लुनो हाबावनो आरो जोंहा बिदिनो खस्थ'यैनो जालांनांगौ